اپنے فارغ وقت میں سب سے پہلے تو قرآن خوانی کرنے جاتے ہیں پھر اس میں نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں وہ سب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا گھومنے پھرنے جاتے ہیں دوستی یاری کے ساتھ ٹائم بتانے کے لیے اور سب چیز کبھی کبھی پڑھنی ہی پڑ جاتی ہے پھر یہی بہانا پڑھ بھی لیتے ہیں فارغ اوقات میں سب سے مزہ آتا ہے تو گاچھی میں جاؤ بیٹھ کے آم وغیرہ کو توڑ کے کھانے کا مزہ ہی کچھ ہوتا ہے فارغ وقت میں یہی سب کرنے میں سب سے مزہ آتا ہے یا تو گاڑی لے لوگ چلے جا کہیں گھومنے وغیرہ کے لیے گھومنے میں مزہ آتا ہے گاڑی سے اوقات میں خالی وقت میں یہی سب کرنا ٹھیک رہتا ہے یا تو موائل وغیرہ چلا لیتے ہیں تو گھر میں سب کے ساتھ بیٹھ کے لیڈو گوٹی اور جیسے بہت طرح کا کھیل ہوتا ہے کھیلتے ہیں کھیلنے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور خالی وقت میں یہی سب کرتے ہیں اکثر تو قرآن خوانی میں ویست رہتے ہیں قرآن خوانی سب سے اچھا اچھا لگتا ہے اور ابھی بھی تھوڑا خالی ہیں تو جائیں گے بھی تھوڑا فون وغیرہ آیا تو جائیں گے قرآن خوانی دوست لوگ کا وہ بھی بولا خالی ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے گھومو پھرو تھوڑا کبھی کبھی ہوتا ہے تو سہرسہ گھومنے چلے جاتے ہیں نیپال چلے جاتے گھومنے کے لیے اکثر گھومتے ہیں خالی وقت میں ابھی بھی ٹہل ہی رہے ہیں ادھر ادھر ٹہلنے سے ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے خالی وقت میں ٹہلنے سے جتنا ٹہلی اتنا بدن بھی فری ہو جاتا ہے اور گھوما بھی ہو جاتا ہے پڑھنے کے ٹائم پھر دماغ فری رہتا ہے اس لیے گھومنا بھی چاہیے اس سے فائدہ ہوتا ہے بدن کا بھی فائدہ دماغ کا بھی سکون